हलो क्या मेरी बात सोनू रेस्टोरेंट से हो रही है मेरा नाम रुक्मिणी नरवरे है मैं शिवाजी नगर पाथाखेड़ा से बोल रही हूँ क्या मैंने सुबह जो ऑडर करवाया था उसमें आप कुछ आइटम्स और जोड़ सकते हैं मुझे कुछ और आइटम्स की ज़रूरत है मैंने सुबह एक चपाती और दो नान की बजाय मुझे अब तीन चपाती और पाँच नान चाहिए और इसके साथ मैं अपने लिस्ट में कुछ और भी एड करना चाहती हूँ जिसमें जैसे दस पूड़ी और दस गुलाब जामुन और इसमें मुझे चार प्लेट पुलाव चहिए और इसके साथ पालक पनीर चाहिए ऐसे आप कुछ ऐड कर देंगे तो अच्छा रहेगा और क्या आप कर सकते हैं हाँ ठीक है धन्यवाद